जिला समस्तीपुरमे छठि पाबनि होइ छै तऽ पहिले खरना होइ छै तीन दिन सहैखिन तब छठिमे तऽ ओहिमे खरनामे भरि दिन सहैखिन तकर बाद शामकेँ सभचीज ओरिया कऽ घर अङना नीप कऽ सभचीज पकाए कऽ तब खरना कयल जाइ है विहान होइ कऽ सँझुकी अरघ होइ छै तब सभ घाट अर सजायल जाइ छै घाटमे सभ पूरी पकवान अर पकाए कऽ लऽ जाइ छै डालामे सजाए कऽ तकर बाद सँझुकी अरघमे हाथ उठायल जाइ छै भोरकेँ सहैखिन तऽ जाएखिन पारनके दिन तऽ पारनके दिन सभ चीज करि कऽ वहाँ अर सजायल जाइ छै दीपावली अथि छठिके दिन पारनके दिन तब जा कऽ हाथ उठायल जाइ छै गोँसाइ बाबा उगलखिन तऽ सभ आबैखिन तब तीन दिनके बाद सहैके सहलैके बाद जाइखिन तब अपन गोँसाइमे जा कर गोर अर लागि कऽ तकर बाद खाना उना खयखिन पारन होइके तकर बाद आबैहेखिन तब अपन सभ लए कऽ जाएलखिन अपन गाँवमे पठेलखिन चाहे बहीन होलै नहिरा होलै ससुरारि होलै ईसभमे सभ दिन जायखिन दीपावली होलै तऽ दीपावलीमे भी सभचीज दस दिन पहिलेसँ लोक सजबै छै सभचीज धोइ मँजै छै बरतन बासन सभचीज धोइ छै कपड़ा लत्ता ट्रंक व्रंक सभ धोए कऽ आ तकर बाद सभचीज सजा कऽ दीपावली दिन नीपि पोति कऽ भगवानके पूजा कयल जाइ छै लक्ष्मी पूजा आ तकर बाद लक्ष्मी पूजा रातिकेँ होइ छै तब अपन पूजा पाठ कए कऽ धिया पुताकेँ अपन बाँटि उटि कऽ सभ तकर बाद भगवानकेँ प्रणाम कए कऽ तब अपन सभ सहि कऽ तब गोर लागि कऽ सभचीज अपन अपन काम करै हेलखिन होलीके फेन होइ छै तऽ होली होइ छिकै तऽ बहुत धूमधामसँ भी होली होइ छै सम्मत जड़ै छै पहिले एक दिन पहिले रातिकेँ तब भोरवामे बारह बजे तकर बाद अहाँकेँ सुबहमे सभ घर अङना नीपि कऽ आ तकर बाद पूरी पकवान पकाए कऽ जकरा जे मोन खायके होइ छै से अपन पकबैहेखिन आ करैहेखिन आ तकर बाद होलीमे तब जएखिन सभ अपन खेलैहेखिन अपन ऐश मौज नाच गान सभ अपन करैहेखिन सामा चकेबा भी खेलैहेखिन तऽ सभ अनैहेखिन कीन कीन कऽ तऽ सभ दाइ दीदी माइ मामा दादीसभ बैठि कऽ अपन खेलैहेखिन आ तब गीत गाबैहेखिन रातिकेँ पाँच दिन दस दिन अपन भायके फाँड़ा भरैहेखिन अपन फाँड़ा भरि कऽ अपन सभ मण्डप अर बनबैहेखिन आ बजबैहेखिन